मेरा नाम आनंद मसादकर है मैं सदर बैतूल मध्यप्रदेश से निवास करता हूँ मेरे पिताजी जो कि मध्यप्रेदश पुलिस में सेवारत हैं एवं उनका पाँच साल बाद रिटायरमेंट भी हो जाएगा मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली वह जो कि मध्यप्रदेश पुलिस में हैं तो मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ उनसे अधिक और बड़ा बनना चाहता हूँ जो कि मैं उनसे उनसे भी बड़ा पद हासिल करना चाहता हूँ मुझे मेरे पिताजी से प्रेरणा मिली कि हमेशा नेक काम करना चाहिए हमेशा अच्छे काम करना चाहिए इसलिए मेरी इच्छा एवं लक्ष्य जो है वह एम पी पुलिस का ही है तो मुझे शुरू से ही एम पी पुलिस में जाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती है तो मैंने बचपन से ही ग्राउंड में जा कर दौड़ भाग करना चालू कर दिया था मैं सुबह पाँच बजे उठकर ग्राउंड जाता था एवं तीन किलो मीटर लंबी दौड़ लगाता था मुझे यह कंटिन्यूटी धीरे धीरे बढ़ते गई एवं मैं इसमें काफ़ी आगे हो गया फिर मैंने दसवीं क्लास में अच्छे अंक से पास की एवं मध्यप्रदेश पुलिस को कोचिंग को जॉइन कर लिया मुझे मध्यप्रदेश कोचिंग में जाने के लिए मैंने बैतूल की एक दृष्टि कोचिंग को चुना जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सेलेक्शन किए दिए जाते हैं एवं मध्यप्रदेश पुलिस में बहुत सारे बच्चों को चुने जाते हैं तो मैंने वहाँ पर अपनी एक कोचिंग जॉइन की एवं वहाँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता था तो मैंने अपनी लगन और अच्छी अच्छी मेहनत करके बहुत मेहनत की और अपना एक पेपर दिया तो मुझे पेपर में एक महीने बाद मेरा रिज़ल्ट आया तो मुझे सत्तर नंबर सफलतापूर्वक मिल गए जो कि मेरे थ्योरी पेपर के लिए बहुत थे मुझे फिर लिखित पेपर में पास हो गया इसके बाद मैं फिज़िकल ट्रेनिंग मेरा होना था जो कि मुझे भोपाल जाना था तो मैंने फिज़िकल ट्रेनिंग की भी तैयारी बचपन से की रखी थी तो उसमें भी मुझे अच्छी तरह से कुशलता मिली एवं इसके बाद मेरा लास्ट मिशन था मेडिकल तो मैं मेन मैंने मेडिकल की भी सारी तैयारी कर ली थी मैं शारीरिक रूप से एक दम सक्षम हूँ एवं फिर मैंने अपने मेडिकल में जाने के लिए जॉइन किया एवं मुझे मेडिकल में भी बहुत अच्छी तरीके से निकाल लिया गया और फिर मेरा लास्ट में सेलेक्शन हो गया एम पी पुलिस के लिए तो आज मैं बहुत खुश हूँ मेरे पापा के कारण मुझे प्रेरणा मिली थी एवं उनके कारण मैं आगे बढ़ पाया था जिसके कारण मैं मध्यप्रदेश पुलिस में आज चयनित हूँ धन्यवाद